मनशान धांवप हें भोव गरजेचें हाचें कारण म्हणल्यार धांवल्या उपरांत आमच्या जिवाक बरें दिसता एक व्यायाम जाता आनी जरीय धांवप्याक धांवप आवडटा जाल्यार तो धांवपाचें कशेंच सोडचो ना तो सद्दा उठून धांवपाक वयतलो कसलेंच निमित्त तो लावचो ना पावस येता आयज वचना अशें तो म्हणचो ना कारण ताची आवड ताका विटावपाक व्हरतली थंडेन धांवप म्हणल्यार भोव कठीण काम थंडेच्या दिसांनी हातरुणांतल्यान उठपाक लेगीत जायना तातूंत उठून धांवप अदीक कठीण धांवच्या पयलीं मात्शें व्यायाम करप गरजेचें कपडे घालतना नोंद घेवपाचें जाल्यार कसलेय उब दिवपी कपडे घालप देखीक पॉलीस्टर नायलॉन ताच्या वयर जॅकेट घालप गरजेचें कान आनी हात धांपप गरजेचें धांवपाची गती पयली मात्शी कमी दवरपाची उपरांत ती वाडोवची कारण कुडीक थंडेची संवय जावची खरखरीत वतान सकाळफुडें सांजचें धांवप गरजेचें कारण तेन्ना वत कमी आसता जाता तितले हलके कपडे घालप जरीय वताच्या कडकड्यान धांवपाक गेल्यार जिवाक खूब माल बसतलें तुमी हॉस्पिटलांत वचपाची पाळी येतली पावसाचे दीस म्हणल्यार घरांत रावपाचें बरें निमित्त थोड्या धांवप्यांक पावसान भिजोवन धांवंक आवडटा तशें आसा जाल्यार त्या वेळार बेगीन सुक सुकपी कपडे घालप गरजेचें ना जाल्यार तें सुकपाक वेळ लागतलो धांवप हें भोव गरजेचें ना जाल्यार तें आमच्या जिवाक माल